हेलो तव्हां स्वीगी तव्हां था ॻाल्हायो मां हाणे थोरी देरि पहिरियों तव्हां खां ऑडर बुक करायो हुयो उहो मूंखे केंसिल कराइणो आहे मां तव्हां खे ऑडर ॾिनो हुयो न शाही पनीर ऐं दाल मखनी ऐं नान जो उहो मूंखे ऑडर केंसल कराइणो आहे जहिड़ा महिमान मुंहिंजे घर अचनि पिया हू कंहिं कारण सां नथां अचनि हाणे त मूंखे तव्हां उहो केंसल करे छॾियो ऑडर ऐं जेका मां तव्हांखे एडिवांस ॾिनो आहे उहो मूंखे मुंहिंजे पेटीएम वॉलेट ते मोकिले छॾियो मुंहिंजो पेटीएम वॉलेट जो नम्बर अथव नंव नंव अठ नंव टे चार पंज छ्ह सत अठ हिन नम्बर ते मूंखे मुंहिंजो पेसा मूंखे वापसि मोकिले छॾियो तव्हां जो ॾाढो शुकिरानो थींदो जय झूलेलाल